हमसभ खेती करैत छी पहिने युग छलै बड़दके हर बड़दसँ खेती होइत छलैए आब युग भऽ गेलै ट्रेक्टरके तैयो ट्रेक्टरसँ खेती भेल कोदारिसँ आड़ि कोन बनेलहुँ नमहर नमहर दल अइ खेतमे से फोड़लहुँ क्यारी पौटी कयलहुँ ईसभ कोदारिक काज जे छै से कयलहुँ खुरपीके काज छै जे खेतमे खर पतारी भऽ गेल तऽ एकरा मतलब खुरपीसँ कमेलहुँ हँ खुरपीसँ किछु रोपयके अइ मकइ टोभयके अइ कोनो कि मतलब भाँटा रोपयके अइ कोबी रोपयके अइ टमाटर रोपयके अइ कोनो चीज रोपयके अइ टोभयके अइ ई तऽ खुरपीएसँ काज हेतै आ ओ तऽ मानि लिअ जे खुरपी कोदारिसँ खेती आइकाल्हिके जे भऽ गेलै से पहिने हर बड़दसँ होइत छलैए तऽ पाँच कट्ठा चारि कट्ठा लोक जोतलक आब भऽ गेलै ट्रेक्टरके सुविधा आ पाइ तऽ खर्चा हेबे करैत छै तखन तखन तऽ मतलब आब ट्रेक्टरेसँ मतलब जोतिया भेल सभ चीज ट्रेक्टरसँ कयल गेल लेकिन खुरपीके काज जे छै कोदारिक काज जे छै से कोदारिए करतै खुरपीके काज जे छै से खुरपीए करतै हमसभ आड़ि कोन बनबैत छी खेतमे क्यारी पौटी करैत छी कोदारिसँ खुरपीसँ कमौट करैत छी कोनो चीज रोपनी कयलहुँ रोपलहुँ तऽ कोदा खुरपीएसँ आब जेना कुड़हरिके काज छै जे गृहस्थ आदमी छी जारनि काठी फारयके अइ तऽ कुड़हरिएसँ फाटतै दोसर चीजसँ तऽ नहि फटतै तऽ उएह काज हमसभ करैत छी आब इहो ट्रेक्टरवलाके पाँछा धयने छी आइ नहि हेतह काल्हि हेतह अपन हर बड़द आदमीकेँ रहय पाँच कट्ठा नहि जोतब हम चारिए कट्ठा जोतब लेकिन हरवाह आयल हर लदलक बड़द जोड़लहुँ ओकरा सङ्गे गेलहुँ हरवाह जोतैए हमसभ कोदारि भँजैत छी हरवाहकेँ पनपियाइ गेल ओ पनपियाइ कयलक सभ कोदारि भजैत छी नमहर नमहर दल उखड़ि गेल खेत मिलल नहि उपजा बारी नहि होयत ओही सभमे हमसभ अपन लागल रहलहुँ लेकिन आब तऽ ओ युग नहि छै आब तऽ युग बदलि गेलै आब तऽ ट्रेक्टरसँ हँ अहाँके सारा चीज होइत छै तऽ ओहीसँ खेती हमसभ करैत छी घाटा होउक अथवा फायदा होउक लेकिन करयके तऽ हेबे करतै नहि कयलासँ छोड़ि देलासँ मनुष्य तऽ खेतै अन्ने खेतीके छोड़ि देतै तऽ फेर खेतै कथी खेतै तऽ अन्ने ओही लऽ कऽ हमसभ खेतीबाड़ीमे लागल रहैत छी आब कम होउक आ फाजिल होउक समय समयके बात छै जे मतलब मानि लिअ जे पाथर नहि खसतै बढ़िआँ समय रहतै गहूँमके फसल नीक हेतै आ सभ चीज कऽ आयल छी अन्हर एलै तूफान एलै सभ गहूँमके नीचाँमे खसा देलकै गहूँम भऽ गेलै मरहन्ना गृहस्थ की करतै ई तऽ नहि छै जे अइ बेर हमरा नहि भेल तऽ फेर आगाँ साल हम छोड़ि देबै हम खेती नहि करब सेहो बनयवला नहि छै फेर खेती नहि करब तऽ अपन अपना कथीसँ गुजारा खायब मालजालकेँ कहाँसँ चाड़ा लायब सभ सोचय पड़ैत छै मनुष्यकेँ एहि लऽ कऽ हमसभ खेती बाड़ीमे जुड़ल रहैत छी घाटा लगौक आ चाहे अपन फायदा हौक आ उएह कहलहुँ जे कोदारिक काज कोदारि कयलक खुरपीके काज खुरपी कयलक ट्रेक्टरके काज ट्रेक्टर कयलक ओहीसभमे हमसभ लागल रहैत छी